जेह्की मेरी पसंदीदा जगह् ऐ ओह् ऐ बैश्नो माता कटरै उत्थें सारे लोक औंदे रंग बरंगे दुनिया औंदी बाह्रा लोक औंदे इत्थुं दे लोक जंदे उत्थें अस जाना पौंदा ओह् जगह् बड़ी गै शैल ऐ इ'यां जाओ बड़ी धार्मिक जगह् साढ़ी उत्थें बैशनो माता रौंह्दी उत्त ओह् जेह्कियां साढ़ियां शक्ती पीठां न ओह्दे च बैशनो माता ऐसी ऐ ओह् जां तक बैशनो माता दी मर्जी नी होऐ ते तां तक कोई नी उत्थें जाई सकदा ऐ ऐसा सारें लोकां दा मन्नना ते उत्थें जाना आस्तै असें शैह्रें पिच्छें जाना पौंदा उधमपुर दे पिच्छें उधमपुरै जाह्गे तां उत्थु फ्ही गड्डी थ्होनी असेंगी कटरै कटरे गी उत्थुआं असें कोई पचुंजा रपेऽ खरचियै जाना पौंदा कटरै फ्ही उत्थुआं तुस पैदल बी जात्तरा शुरू करी सकने उत्थें इक लंगर होंदा गुलशन कुमार होंदा लंगर लग्गा उत्थें जलपान करियै ते चली पौना फ्ही पैदल पैदल जाओ तुस घोड़े बी हैन उत्त घोड़े खच्चरां पालकियां सारा किश हैन ब जाना पैदल ही जाना जात्तरा करनी उत्थें अस गे हे फ्ही असें आद कुमारी बी जात्तरा कीती आद कुमारी बी गुफा जेह्की उत्थें माता नौ म्हीने रेही ही ओह् गुफा दा बी बक्खरा गै म्हत्व ऐ उत्थें दर्शन कीते कन्नै बैश्नो माता जैकारे लांदे जाने ते फ्ही उसदे बाद च फ्ही उत्थुआं पैदल पैदल जाओ स बिच्च बिच्च बसां बी करना बिच्च बिच्च पानी बी पीना माता ते माता दे जैकारे बी लांदे रौह्ने ओह्दे ने जेह्का हुट्टन होंदा ओह् बी घट्ट होंदा ते शक्ति औंदी अंदरा आदमी दे अंदरा गै शक्ति मैह्सूस होंदी फ्ही बन्दा चलदा जंदा चलदा जंदा फ्ही तुस सांझी छत्त पिच्छें बी जाओ उत्थें बी थ्होड़ा बसां करना उत्थें इयां थ्होड़ा बल्लें चलना अवा उत्थें अग्गें पिच्छें बड़े बड़े डडल न उनें उंदा हा थोह्ड़ा बचाऽ करना थल्लें केइयें गी चक्कर बी आई सकदा तां गै सिद्धे सिद्धे रस्ते जाना बल्लें बल्लें फ्ही अग्गें जाओ तुस फ्ही उत्थें जाना भवन उत्थें थोह्ड़ा थोह्ड़ा बसां कीता फ्ही उत्थें मूंह् शूंह् धोना सराईं बनी दियां उत्थें न्हौने आस्तै बक्खरियां न्हौने आस्तै बी बाथरूम बने दे उत्थें न्हाते जिस बेल्लै फ्ही न्हाइयै नमें कप्पड़े लाइयै फिर जाना दर्शन करने गी फ्ही उत्थूं लैना च लग्गियै उत्थें केईं टाइम लग्गी बी सकदा ज्यादा बी अवा घबराना नी उस जिस बेल्लै उत्थै दर्शन होंदे ते बड़ी गै मनै गी सकून थ्होंदा उत्थें दर्शन करियै आओ फ्ही उप्परै बी जाना उत्थूं आखदे फ्ही भैरो घाटी बी जरूर जाना पौंदा भैरो घाटी गे उत्थें बी दर्शन करने भैरो बाबे दे फ्ही आखदे थुआढ़ी जात्तरा जेह्की ऐ ओह् सफल होई ओह्दे आस्तै बैश्नो माता बड़ी गै अच्छी जगह् उत्थें तुस जाह्गे तुसें बी मेरा मन्नना कि तुसें बी इक इक बारी सारें जाना चाहिदा जिन्ने बी सारे सारे मुल्खै दे हिंदू हैन उ'नें जरूर ओह् जात्तरा करनी चाहिदी ओह्दे कन्नै जेह्की इंसाने दे पाप करु उड़दा इंसान कन्नै बेबूज बेबूज करु उड़दा बेबूज जे पाप होंदे उंदी उं'दी ओह् माफी बी थ्होई जंदी उत्थें तां गै उत्थें जरूर जाना पौंदा सारा लोकें ते जात्तरा करियै बड़ा गै अच्छा लगदा उत्त इन्न खरचा बी नी औंदा पर फ्ही बी माता रानी सद्दै ते जाना जरूर पौंदा सारें जै माता दी